जय झूलेलाल असां पंहिंजे बागबानीअ जे कार्य लाइ खाद पंहिंजे घर में ई तयार कंदा आहियूं असां पंहिंजी खाद जे लाइ जीअं असां चांहि जी पत्तीअ खे सुकाए धोई करे सुकाए करे उनमें असां पौधनि में टेम टेम सां विझंदा रहंदा आहियूं मूंखे बागबानी ॾाढी वणंदी आहे ताकि घर में हरियाली रहे असांजे घर में सभिनीनि खे बागबानी वणंदी आहे जीअं खिलयल खिलयल गुल हुजनि टेम टेम सां असां उनमें पाणी ॾींदा रहंदा आहियूं टेम टेम सां असां उनजी खा खाद विझंदा रहंदा आहियूं ताकि अगरि सिआरे में अगरि असांखे बागबानी करिणी आहे त असां थोरो थोरो पाणी घट् विझंदा आहियूं ऐं गर्मियुनि में असां थोरो वधीक विझंदा आहियूं ताकि गर्मियुनि में पौधा वधीक सुकंदा आहिनि इन करे असां ॿ टेम पाणी विझंदा आहियूं सिआरे में असां हिक टेम पाणी विझंदा आहियूं टेम टेम सां सुकल उनजा पत्ता जेके आहिनि उहे हटाईंदा रहंदा आहियूं ताकि पोइ वरी असांजा जॾहिं ॿीहर असांजे हुनमें वण में गुल अचनि त खिली करे सुठा गुल अचनि गुल ईंदा आहिनि बढ़िया सा वरी उन्हनि जा पत्ता वत्ता हटाईंदा आहियूं खाद विझंदा आहियूं टेम सां कंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं थोरो कीड़े मारण जे लाइ असां पंहिंजे घर में ही तयार कंदा आहियूं थोरी सी हेड थी वयी हूअ विझी छॾींदा आहियूं ताकि हूअ हेड थोड़ी ऐंटी बायोटिक थींदी आहे त असां उनमें विझंदा आहियूं त उनसां कीड़ा मरी वेंदा आहिनि ऐं त त हेन पौधनि खे असां तरीके़ सां रखंदा आहियूं ताकि कंहिंजे हुननि में न अचनि उनजी देखभाल कंदा आहियूं भई कोई कीड़ो मकोड़ो या उहो न लॻे टेम सां ॾिसंदा रहंदा आहियूं ईंअ ई कंदा आहियूं असांखे गुल ॾाढा वणंदा आहिनि असांखे ईंअ लगंदो आहे की असांजे घर में ॼण गुल खिलंदा आहिनि त इहो लगंदो आहे असांजो सॼो घर पियो थो खिले असां सभु ॼणा शाम जे टाइम अची करे थोरी देरि मथे पंहिंजी छित ते अची करे वेहंदा आहियूं ॾिसंदा आहियूं केॾी केॾी महिल थोड़ा घणा पक्षी बि अची वेंदा आहिनि जंहिं चेंह चेंह चहचहाईंदा आहिनि त असांखे पार्क ईंअ लॻंदो आहे की ॼण असां पंहिंजे असली पार्क मे वेठा आहियूं ईंअ वणंदो आहे पंहिंजे तरह तरह सां उन्हनि खे पौधनि खे ठाहींदा आहियूं गमलनि में सफ़ाई कंदा रहंदा आहियूं जय झूलेलाल